हाँ बाजु नीके रहु हँ हँ हँ कहु हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा अहाँकेँ अहाँ करैत की छी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छ हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैथलीमे जे सबसँ उम्दा नाम लेल जाइत छनि ओ छथिन मायानन्द मिश्र आ हुँनके मामा छलखिन से रामकृष्ण आ किशुन आ हुँनकर बालक भेलखिन केदार जी हँ हँ ओएह मायानन्द मिश्र हुँनकर सबसँ मने ई जे छथि मिथिलाके पहचान कर्ताके रूपमे मने बुझियौ जानल जाइत छथि हुँनकर पहचानसँ मिथिला हुँनका पहचानसँ मिथिलाके पहचान हुँनकर तऽ अनेकानेक रचना हुनकर मामा भेलखिन ओ हँ हँ जी अरे वा सुपौल जिलामे ओ मने मैथिलीसँके नहि थी करैत आ ओ मैथिलीके मने मैथलीसँ नहि करैत मतलब मैथलीमे नौकरी या मैथिली के कोनो विषयक नहि ओ अइ मैथलीके प्रोधा छथि ओ हुनकर एकसँ एक रचना हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हुँनकर एखन बहुत चर्चित किताब सब आयल छनि उपन्यास सब बहुत छनि ताहिमे एकटा बुलोज हुनकर उपन्यास छलनि हँ ने ओ बहुत चर्चामे छनि अच्छा सुष्मिता पाठकके नाम सबसँ अग्रणी छनि ओहिमे ओ लेख हाँ हुँनकर छनि महत्वपूर्ण पोथी अहाँकेँ से अन्हर अन्हारमे इजोत हूँ हूँ हँ हँ देखियौ ओकर सम्पादक छथिन सम्पादक तऽ ओना छथिन मेन मुख्य सम्पादक अहाँकेँ केदारेकानन्द भेलाह दोसर छथिन तारानन्द झा वियोगी ओहो छथि अच्छा अपनेसँ हम बादमे बात करैत छी एकटा हमरा महत्वपूर्ण कॉल आबि रहल यऽ ठीक छै अपनासँ बादमे बात करैत छी आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैंँ उन्होंने आपके